मूंखे पंखो खपंदो हुयो हिकिड़े ॾींहुं बाज़ारि मां पंखो ओरियंट जो सफेद कलर जो टिनि पेरनि वारो वठी आयुसि कंपनीअ मूंखे ॿिनि सालनि जी गैरंटी ॾिनी हुई हवा बि ॾाढी सुठी ॾींदो हुयो पर उन में हिकिड़ी नंढी मिस्टेक अची वई मां कंपनीअ वारनि खे फोन कई उहे अची करे ठाहे ॾई या उन खां पोइ पंखो ॾाढो सुठो हलंदो आहे इन में काई ख़राबी न ईंदी आहे इन करे मां चवां थो ओरियंट इहो ॾाढो सुठो पंखो आहे तव्हां सभिनी खे उहो वठणु खपे